बालाघाट ज़िले में मुख्य सामाजिक व कल्याणकारी कार्यक्रम किए जा रहे हैं जैसे शिक्षा के स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं जिसमें कई बच्चों को कोचिंग संस्थान में शिक्षा दी जाती है स्वास्थ्य संबंधी जनकल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं छोटे स्तर पर व्यवसाय करके बेरोज़गारों को रोज़गार प्रदान कर रहे हैं और गाँव में भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोज़गार उपलब्ध कराया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लाड़ली बहना आय योजना का आयोजन किया गया है इसमें महिलाओं को हर महीने एक हज़ार रुपये की राशि प्रदान की जा रही है इससे महिलाओं के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर लोग अपना इलाज फ़्री में करा सकते हैं स्वास्थ्य की देखभाल भी बहुत अच्छी है यहाँ पर हॉस्पिटलों में हमें ज़्यादा चार्ज नहीं देना पड़ता है बेड का चार्ज है बिलकुल नहीं देना पड़ता है इससे जो है गरीबी उन्मूलन जो है वह कम हो गया है अभी जैसे गरीब लोग अपना इलाज अच्छे से वहाँ करा सकते हैं स्व सहायता समूह से जुड़ कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं इस प्रकार की सुविधा हमारे यहाँ पे प्रदान की जा रही है